مجھے نل کا پانی تو میسر نہیں ہوتا ہے لیکن مجھے ٹنکی کا پانی میسر ہوتا ہے جو میرے گھر میں آتا ہے اور ٹنکی کے پانی میں بہت سی خامیاں اور بہت سی گندگیاں ہوتی ہیں جیسے عام انسان کو بیمار ہونے میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا بہت جلدی انسان بیمار ہو سکتا ہو جاتا ہے گزشتہ دنوں میں نے اپنے گھر میں جو میری ٹنکی کی جو ٹوٹی لگی ہوئی ہے اس کو میں نے کھولا تو اس میں دیکھا کہ اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے جس کی وجہ سے مجھے پتا چلا کہ اسی کے وجہ سے عام لوگوں کا جو پیٹ ہے وہ خراب ہوتا ہے اگر نل کا پانی اس کے انسان کو میسر ہو جائے تو وہ تازہ پانی ہوتا ہے اور تازہ پانی کے استعمال میں بہت سے فوائد موجود ہیں جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ تازہ پانی پینے سے انسان کا پیٹ بالکل صاف رہتا ہے اسی طریقے سے پیٹ کی صفائی کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم ہیلدی رہتا ہے اور انسان پانی پینے سے بہت سی پیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے بر عکس جس طرح انسان کو پانی پینے سے اتنی ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اسی طریقے سے اگر غلط پانی کا استعمال کرنے سے بہت سی بیماریوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ تازہ اور نل کا پانی استعمال کریں